जोंनि न'खराव एबा बांसिनै बर' हारिनि संसार जानायाव गामियारि जा एबा नोगोरारि जा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बर'नि धोरोम जेरै खेराइ जाय फोरबोजों बर'नि हारिमुवा दिनै दुलाराय बुहुमावनो सिनायथि मोनदों रंगिना संगिनायै बयखोबो गोमोहोनो हाबोदों बेनि गुदियावनो दङ बर'नि खेराइ एबा बाथौ धोरोमनि मोनसे बाहागो एबा बुंनो थाङोब्ला एंगारनो हायै बाहागो जायखौ नङाब्ला आफा बोराय बाथौखौ सिबिनाय एबा बायदि बायदि बर'फोरनि सिबिजाग्रा मोदायफोरखौ जोङो सिबिनो लामाखौनो मोना बेनो जाहैबाय खेराय दा खेराया गोदोनिफ्राय फैयै फैयै दिनैसिम दङ आरो जेसेबां समसिम बर' हारिया थांनानै थागोन बे खेरायाबो एबा बाथौ धोरोमाबो थांनानै थाबाय थागोन बेयो रोखा बेनि अनगायै जोंनि बर'नि न'खराव एबा बर'नि समाजाव गोदोनिफ्राय फालिबोजाबाय थानाय माखासे दोरोङारि हारिमुवारि फोरबोफोर दङ जेरैहाय माइ थिसनखांनायनि उनाव ओंखाम गोरलै जानाय बेनि उनावहाय जोंहा दंबावो न'खरै न'खर एबा सोरनावबाफोर हाबाफोर जायोब्ला बा फाथो दांनाय आसु माइ आबादनि मावनायाव हाग्रा दांनाय बेफोरो सावरि बादालि जालायनाया दिनैसिमबो सोलिबोगासिनो दं जायनाखि गोदोनिफ्राय खामानि मावनो गोरलैयै फोजोबनो हाबोनाय बे हुदाया बर'फोरनि गामियारि संसार जानायाव दाबो नुनो मोनो बेनि अनगायैबो बर'फोरा आरोबाव माखासे हुदाफोर दङ हारिमुवारि फालि फोरबो फालिबोनाय हुदाफोर दङ जेरै बैसागु बैसाग दानाव खुंजेननाय मोनसे फोरबो बर'फोरनि बिख्लो होननानै बुंनो हायो बे बैसागु फोरबोखौ जेरावनाखि सिगां संक्रान्ति समाव मोसौखौ जोङो मोजाङै थुखैयै लोबै दुरुं गोदान गानहोयो बेनि अखानायैसो मानसिफोरनि बैसागु जानाय एबा रंजानाय फोरबो जायो बेजों लोगोसे जे जे फ्राय गासैबो न'खरावनो सोलिबोनाय बेखौ नुनो मोनो जे जोनोम जाजेननायनिफ्राय थैजासिम मानसिनि जिउआव बायदि बायदि फोरबोफोरा नुजाफ्लेबाय थायो बेफोरो मोनसे हारिनि हारिमु आयदाजों फैफाखानाय जेरैहाय गथ' गोरलै जोनोम जानायनि उनाव उथुमाय हानाय आरो दै सारनाय बुरि बुरिखौ जाहोनाय लोंहोनाय हुदाफोर दङ बेफोरो दिनैसिमबो दङ बेनि उनाव हिनजाव नायनाय देरनाय समाव हिनजाव नायनाय बे हिनजाव नायनानै थिंख्लि बाननाय बावहाय मोनसे दङ हिनजाव नायनो थांनायाव मोनसे बानबुंथाय दङ जेराव थुरि नुयो बेयाव बाथि गारो थारमाने जे न'खराव हाबा जाथावथाव सिख्ला दङ बेयावहायसो बै जायखौ जोङो घतक होननानै बुङो बिसोरो बे न'आवसो हाबो बेनि उनाव बेसोरनि रादाय बायदियैनो हाबाया जानानै थाङो बेनि अनगायैबो आरोबाव जेब्लानाखि सासे सुबुङा बोरायनानै थैयो अब्ला बेखौ गोथैसालियाव लांनायसिमाव मा मा हाबाफारि दङ नियम खान्थि दङ बेफोरखौ फारियै मावलांनानैसो गोथैसालियाव लांनाय जायो बेनि उनावहाय बै मानसिनि थैनाय मानसिनि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनहैयो बेनि थाखाय जिनै सानजों साराद' खुंनाय जायो बेनि उनावसो न'खरनि मानसिफोरा ना बेदर आरिखौ मोनजानायनि सम जायो बिदिनो गोबां दंबावो जे मोनसे हारिनि हारिमुवारि फोरबोफोरा गोबां समायना रमायना जायो बे धोरोम दिगै जायो आरो रंजानाय बाजानाय फोरबो दिगै जायो